हां जी हां नमस्ते जी हां नमस्ते आंटी जी बस ठीक आंटी हां जी आंटी अच्छा अच्छा अच्छा हां हां नेईं आंटी में निं एह् ध्यान नी दित्ता इ'न्ना कि एह् इक दिन मुड़ा सना दा हा कि कंध मम्मा ऊपर से दीवार टूटने वाली हो गेई है ते ओह् कोई नी हून बरसांत बी आए दी ऐ ते कुछ ते करना पौना एह्दा

हां हां हां हां हां नेईं नेईं हां कोई गल्ल नी आंटी कोई नेईं कोई निं हां जी हां जी हां जी हां हां ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ हां ठीक ऐ आंटी जी हां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नेई कोई नी नेईं नेईं हां ठीक ऐ कुसै बेल्लै बी डिग्गी सकदी बरसांत दा मौसम ऐ नुकसान ते साढ़ा गै ऐ कोई नी कोई नी तुस करेओ गल्ल उं'दे कन्नै हां ठीक ऐ ठीक ऐ नेईं ठीक ऐ हां हां हां जी हां जी हां नेईं कोई गल्ल नेईं कोई नेईं नेईं कोई नी नेईं ओह ठीक ऐ हां नेईं ठीक ऐ हां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी कोई नी ठीक ऐ फिर आहो ठीक ऐ हां जी हां जी